अपने खेतों में फ़सलों को कई प्रकार के बताते हैं ज़्यादातर जो जंगली गायें होती है जिसको नीलगाय बोलते हैं वह रात में खेतों में घुसती हैं और जंगली सूअर भी रात में खेत में घुस के हमारी फ़सलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं उसको बचाने के लिए हम तार जैसी चीज़ रून देते हैं चारों तरफ़ से और रात में उस में करंट लगा देते हैं क्योंकि हमारा खेत एक दम अंदर है जिस में कोई भी आदमी का आने जाने का रास्ता नहीं है नहीं तो करंट लगने से मर जाएगा जिस से कोई भी सूअर जंगली सूअर चाहे नीलगाय हमारे खेत में आस पास भी नहीं आता है और फिर सुबह होते ही हम उस में लाइट काट देते हैं जिस से उस में करंट नहीं आता है और चिड़िया कौआ पक्षी को बचाने के लिए हम एक लकड़ी में एक घड़े में घड़े पर चेहरा बना कर मुँह नाक कान बना कर और हाथ लगा कर उस में लकड़ी का हाथ बना कर बीच में गाड़ देते हैं कि चिड़िया पक्षी समझे कि कोई आदमी खड़ा है जिस से हमारा फ़सल बच जाता है